میں نے کچھ دن پہلے ایک پنکھا خریدا تھا کیونکہ گرمی اس وقت بہت سخت تھی بہت پریشانی ہوتی تھی کہ میں نے گیا بازار میں پنکھا خریدا اس کے بعد جب پنکھا کو لگایا روم پہ اچانک کبھی اچانک خراب ہو جاتی تھی خراب ہو جاتا تھا جس کے وجہ سے کئی بار میں نے مستری کو بلایا بار بار ٹھیک کرنے کے باوجود بھی پنکھ پنکھا چل پنکھا صحیح سے چل نہیں پا رہا تھا جس کے وجہ سے میں لاسٹ میں کباڑی والے کو بلایا اس کو دے دیا میں نے پنکھا کو